हेल' औ आं खेरानिफ्राय बुंदों आङो ओ नोंसोरनि जायगायावहाय थांगौमोन चिरांआव ओमफ्राय जायगाफ्रा बे चिरांनि दिनै एन्भायरनफ्रा बारहावाफ्रा माबायदि अ

औ औ बेरायनो बिराद मोजांना औ औ दा आङो ओ सानथामसोनि उनावहाय सहैगोन नोंसिनि जायगायाव बिदिनो जायगा बेरायनो थाखाय जायगाफ्रा बेबायदि मोजां मोजां मोनसे दङ नामा औ नों आंखौ दैलांनो हागोन दा आं थाङोबा आंथ' नोंसिनि जायगायाव गोदान जाहैगोन आंनि थाखाय जानाय थानाय माखासे खरसफ्रा आंनो हस्पिटालिटिखौ नों होनो हागोन ओ बेरायनोथ' जायगाया बिराद मोजांना औ आंबो माने एसे ओ लकेशनखौ नायनानै गोसोआव एसे बिराद एक्साइटेड जादों नोंसिनि जायगायाव थांनो थाखाय बे चिरांआव ओ बेनिखायनो आङो दा नोंनाव बिदि फन खालामनानै सोंनाय जादों बिदिबा थांजागोन वाटारफल दंना मा मा बेरायनो बिदि जायगा दंबावो औ औ औ बेजोंनो थानाय जानाय माखासे ओ बेरायनायाथ' मोजाङानो ओमफ्राय लामानि माखासे कन्डिशन माखासे सुबिदाफ्रा माबायदि औ लामायाबो मोजां ना ओरैनो बारहावाफ्रा माबायदि माबायदि बारहावाफ्रा बेमार आजार बिदिनो माखासे मानसिनि देहायाव एसे प्रब्लेम होयो ना होआ बोथोरा मोजां ना

औ औ बेखौनो ओ मोजां मोननानै आंबो नोंसिनि जायगायाव थांनो नागेरदों बेनिखायनो सानथामसोनि गेजेराव आं सहैगोन ओमफ्राय नोंखौ आं कन्टेक्ट खालामगोन आरो नों आंनो बेबायदि मोजां रिसपन्स माखासे हस्पिटालिटिखौहाय होब्लानो जाबाय औ औ दे बिदिबा दे